जियां कि अस अपने बूह्टें गी बचाने आस्तै निक्के निक्के बूह्टें गी बचाने आस्तै सेफ्टी लांदे जेह्ड़ी ओह् होंदी जियां कोई चाऊ लाई ओड़दे कोई भज्जा त्रुट्टै दा चाऊ कन्नै ओह् लाई ओड़दे क्योंकि ओह्दे कन्नै साढ़ा निक्का बूह्टा जेह्ड़ा सेफ रवै भज्जै त्रुट्टै नेईं बर्फ कन्नै कोई भज्जै नी इसी कोई नकसान बुज्झै बाकी असें बड्डे बूह्टें दा अस बचाई नी सकदे जेह्ड़े बड्डे बूह्टें होंदे उ'नेंगी ते अस बचाई नी सकदे पर जेह्ड़े निक्के बूह्टें होंदे कोई क्यारियां क्यूरियां होई गेइयां जियां के कोई क्यारियां होई गेइयां छोटे छोटे कोई टमाटर दे बूह्टे होई गे मरचें दे बूह्टे होई गे ते इ'नेंगी अस बचाने आस्तै इक लकड़ियें दा छोटा छोटा झांगला बनांदे साइडें ओह्दे उप्पर कोई बोरी सुट्टी ओड़ी जां कोई घा सुट्टी ओड़ेआ ओह्दे उप्पर क्योंकि जेह्दे कन्नै जेह्ड़ी ऐन उप्पर नी पोऐ कि उनेंगी कोई नुकसान पुज्जै क्योंकि ओह् सेफ रौह्न ते बस इ'यै जेह्ड़े अस निक्के बूह्टें गी अस जेह्ड़े बचाई सकदे क्योंकि बड्डे बूह्टें गी बचाना साढ़ै मुमकन नेईं ऐ क्योंकि बड्डे बूह्टें गी ऐसा कोई नकसान पुजदा बी नी ऐ एह् जेह्ड़े छोटे छोटे बूह्टे कोई मरचां बगैरा टमाटर बूह्टे जेह्ड़े छोटे छोटे इ'यै अस बचाई सकदे इ'नें बचाने सेफ्टी लांदे ते कोई घा सुट्टू ओड़दे एह्दे पर बगैरा तुआहीं ताहीं कोई इ'नेंगी माड़ी मुट्टी अगर अगर सेफ्टी नेईं होऐ भज्जी बी जान कोई उ'नेंगी बारी ते बाकी उयै साढ़ा देसी जेह्ड़ा हैल हूल सुट्टेआ उ'नेंगी अपना देसी गोहा शोहा सुट्टेआ क्योंकि ओह्दे कन्नै ओह् जेह्ड़े दबारै पौंगरी जंदे जेह्के छोटे कोई भज्जी बी जान जिंदी कोई नेईं अगर उ'नेंगी कोई सिस्टम होऐ तां ओह् बूह्टे जेह्ड़े भज्जी जंदे बाकी कोई बूह्टे खास इ'यां भजदे नी हैन क्योंकि अस सेफ्टी पूरी करी ओड़दे उनेंगी भज्जने आस्तै कोई गल्ल नी ऐ अस भज्जन दिंदे नी हैन